हाँ मैं मेरे बचपन को हमेशा याद करता हूँ क्योंकि मेरे बचपन की कुछ पल ऐसी हैं जिन्हें मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता मेरे पिता जी मुझे किस तरह कंधों पर बैठा कर घुमाया करते थे माँ लोरियाँ सुनाया करती थी दादी जी घुमाया करती थी दादा जी कहानियाँ सुनाया करते थे काफी ऐसी बचपन की यादें हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता और मुझे अच्छा लगता है उन यादों को बार बार सुनते हुए अभी भी मैं दादा जी से या दादी जी से मम्मी से कहानियाँ सुनता हूँ तो मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है उस यादों को याद बनाए रखने के लिए उनसे कहानियाँ अब भी सुनता हूँ